कुश्ती साढ़ी बड़ी अच्छी गेम ऐ ते एह् सेह्त बी छीक रखदी सबकुश बी छीक रखदी एह्दे बारे बिच्च मिगी एह् साढ़ा जेह्का जम्मू एड़ कश्मीर ऐ एह्दे बिच्च बड़ा जादा एह् ऐह्मियत रखदी ऐ कुश्ती कन्नै इक ऐसी गेम ऐ जेह्दे कन्नै सेह्त बी ठीक रौंह्दी ऐ ते इद्दर दे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पैह्लवान बी हैन जेह्के कुश्ती लड़दे बड़ी अच्छी गेम ऐ ते जेह्का बाह्र दे कोई टूरिस्ट आंदे न इत्थें ओह् बी इस गेम बी बड़ा जादा पसंद करदे न इत्थें साढ़े जे ऐंड़ के बिच्च बड़े जादा पैह्लवान न जियां अपनै राम कन्नै कुश्ती लड़दे सब कुश करदे बड़ी कन्नै कुश्ती दे बारे च एह् आक्खेआ जंदा कि एह्दे कन्नै बड़ा अच्छी अपनी बॉड्डी बी मेनटेन रौंह्दी सारा अपना शरीर जेह्का ऐ ओह् फिट्ट रौंह्दा केंई पैह्लवान अपनें बच्चें गी निक्के निक्के होंदे ते उनें मतलव की सेह्त बनदी उंदीा कुश्ती बास्तै ओह् करदे अज कल ते बड़े जेह्ड़े स्टूडैंट न ओह् बी मतलव की कुश्ती दे गेम बास्तै जा दे कुश्ती पंजाब बिच्च पंजाब बिच्च बी बड़ी खेली जंदी अच्छी गेम ऐ अच्छी गेम ऐ ते बड़ी गै शैल ऐ एह् एह् अज कल निक्के निक्के बच्चे बी कुश्ती खेला दे न बड़ी शैल खेला दे ते एह् करदे जंदे अग्गैं अग्गैं बजा दे अग्गैं बदा दे बच्चे ते ओह् करा दे स्पोटस जा दे बाह्र आह्लैं देशैं बी कुश्तीबड़ी राम कन्नै खेलदे ते बड़े बड़े ओह् करदे बड़े बड़े नाम बी लैत्ते लोकैं बड़े बड़े नाम लैत्ते लोकैं बड़े बड़े बाह्र दै देशैं बिच्च बी कुश्ती शैल ख्ली जंदी एह् इकअच्ची स्पोट ऐ साढ़े उधमपुर बिच्च बी कुश्ती दी गेम बड़ी शैल खेली जंदी ऐ जगा जगा अ खाड़े लग्गे दे होंदे